जियां दिक्खो अस तारी मारने होन्ने ना ते उस च अस अपने आप गी कियां सुरक्षित रक्खी सकने नुआढ़े च के होंदा कि अपने आप कि जियां दिक्खओ जा जेहड़ी पिलशी होई जंदी बड़ी अग्गै पिच्छै अगर अस नुआढ़े उपर पैर रखचै ते अस तलैह्टन लगी सकदी तलैह्ट कन्नै अस कुतै बज्जी जाह्चै ते साढ़ी अस जखमी होई सकने आं जां फिर जियां दिक्खो भाई पत्थर बडे़ होंदे पानी च बड़ा तेज पानी होवै ते केह् होंदा कि सिर फट्टी सकदा लग्गी सकदी ते एह् बडे़ तरिके ना पानी जिसलै ज्यादा फ्लो होऐ ते उसलै बिच जियां पानी बड़ा गै अवा दा बड़ा गै तेज अवा दा नुआढ़े च आसें नेई जाना चाहिदा नुआडे च रुकी जाना चाहिदा थोह्डे़ चिर पानी जियां घटै फ्ही अस जाई सकदे पानी च इयां पैर नेई रक्खना चाहिदा पानी च लोक बडे लटर मस्त होंदे बडे बेबकूफ होंदे के करदे कि आक्खदे कि आसे लंगी जाना जां असें टप्पी जाना पर ओह् टप्पी नेईं पांदे ते लगी पादे केंई बारी पानी दा उप्परा छल्ल एहड्डा बड्डा आंदा ते जिसलै छल्ल बड्डा आंदा ते ओह् कन्नै गै लेई चली जंदा इस गल्ला लोकें थोह्ड़ा आक्खदे ने कि थोह्ड़ा सबर करना चाहिदा थोह्ड़ा बलगी जाना चाहिदा ते अगर बलगी जान ते खरी त नेई बलगन ते किन्ने केस दिक्खो जी अजकल किन्ने केस अवा दे किन्नी गड्डियां रुढ़दियां किन्ने लोक रुढ़ी जंदे हैं अपनी लटरमस्ती करदे अपने गै मन मानी करदे ते इस बजह कन्नै के होंदा कि ओह् रुढ़ी जंदे कुसै गी लग्गी जंदी जियां दिक्खो किश लोक आक्खदे के चलो नहोने हां पानी च पानी नहोने च जंदे ओह् बा एह् नेईं दिक्खदे कि पिलशी होई सकदी कंढै कोह्दे बी कंढै पिलशी होवे कुदे बिच चली गे थोह्ड़ा बिच केंई बारी ओह् होंदे ज्यादा मतलब आक्खदे उसी जियां हां बड़ा डूंहगा पानी जियां निक्की निक्की जगह थोह्ड़ा घट्ट होंदा पानी है कि भाई अग्गे डलडा आई जंदा जियां दलदल आक्खने आं अस केंई बारी डलडा आई जंदा ते डलद च अस पैर रखचै ते फ्ही अस साढ़े आस्तै बडा खतरा होई जंदा ओह् साढ़े आस्तै सुरक्षित नेईं होंदा इस गल्ला आसें केह् करना चाहिदा हर चीज गी दिक्खियै सुनियै बिच जाना चाहिदा हून जियां अस इत्थे रौंहदे है जियां परमंडल असें केस सुनेआ हा कि लोक कुतै उप्पर गेदे हे ते उप्पर कोई सत्त अट्ठ बंदे गेदे हे फैमली दे ते गे कोई ग्रां घार होने उंदे ते जि'यां ओह् घार गे अपने हैनी ते उत्थै बड़ा मिट्टी आहला इलाका रेतर ऐ छड़ा उत्थे प्हाड़ बडे़ बडे़ ते लोक कोंई शैहर बस्सी गेदे तेओह् लोक अपने पराने घर गे गे पुज्जे घार घार खाद्धी पीती उनें ते जिसले बापस आन लगे ते बर्खा शुरु होई गेई उत्थै के्ह होंदा हा कि पानी उप्परा आंदा हा थोह्ड़ी जेही बर्खा होनी लेकिन पानी अग्गे पिच्छे बड़ी ज्यादा बर्खा होई जंदी ही ते ओहदा नुक्सान ऐ होंदा कि पिच्छे बड़ी ज्यादा बर्खा होई जंदी ही जिसलै ते पिच्छा गै पानी जेहडा हाड़ आई जंदा हा ते ओह् बचारे अनजान हे इन्ने ज्यादा पता नेईं हा पैहलें गै ओह् शैल टुरी पेदे हे उत्थै रौंहदे है ते केह् करदे हे ओह् जिसले घरा चले ते उसलै बर्खा नेईं ही जिसलै अद्धे रस्ते पुज्जे बर्खा बडे़ जोरे दी शुरु होई गेई जिसले बर्खा शुरू होई ते फिह् बी बल्लें बल्लें ओह् आंदे गै रेह् चलदे गै रेह् चलेदे चलदे रेह् ते फ्ही थोह्ड़ी थोह्ड़ी तेज होई बर्खा जिसलै बऱखा तेज होई ते फ्ही केह् करी सकदा हे फ्ही उपरा जकदम पानी आई गेआ जिसले पानी आया ते अद्धी दुऐ पत्थर उपर बेही गे अद्धे दुए पत्थर उपर बेही गे फ्ही पानी जिसलै छल्ले आंदे हे बडे़ बडे़ ते फिह् केह् होंदा हा जिसले छल्ले आंदे हे ते इक इक बंदा फ्ही रुढ़दा गेआ फ्ही कोई अग्गे हा ओह् पहले रुढ़ी गेआ जेहड़ा बचारा बड्डे बड्डे पह्डा उप्पर चढ़े दे हे ओह् बच्ची गे ते जेहडे़ निक्के निक्के पत्थरे उपर चढ़े दे हे ते छल्ला आया ते सिद्धा उनेंगी रोढ़ियै लेई गेआ ओह् रुढ़दे रुढ़दे पत्थर है बडे़ पत्थर है ते पत्थरे कन्ने बज्जी बज्जी ओह् इयां गै मुक्की चुके दे हे ते आह्नियै परमंडल आह्निये लोकें दिक्खेआ ते लोकें उनेंगी आह्नियै फडे़आ इस गल्ला केह् हा कि ओह् लोक बेबकूफ हे थोह्ड़ा बल्गी जंदे हे घरे च गै बेट करी लंदे रुकी लेदें हे ज्यादा इंतजार करी लंदे हे ते बच्ची सकदे है ते इयां गै लोक बेबकुफी करदे बडे़ केस ऐसे दिक्खने हिमाचल गै तुस दिक्की लेऔ जी बडे लोक आंदे नहोंदे डुवकिया लांदे ते डुबकियां लांदे लांदे कुदे बिच पुज्जी जंदे फिह् लोकें आस्ते समस्या होई जंदी जेहडे़ आस पास रौंहदेफिह् केह् करदे कि बचाने गी जंदे केंई बचाई पांदे केंई नेई बची पांदे इस गल्ला के कि लोक बेबकुफी करदे लोकें गी समझ होनी चाहिदी कि दिक्खी सुनियै जाना चाहिदा अग्गे चार बंदे गी पुच्छियै जाना चाहिदा कि अस जाह्चै नेईं जाह्चै पिच्चछे बी असें केस किन्ने सुने असें कि लोक डुब्बी गे ते निक्के निक्के बच्चे लोक भेजी ओड़दे न्होने गी एह् अखनूर आहली साइड दिक्खने गी दरेआ च बी निक्के निक्के बच्चे केह् करदे चली पौंदे ते मेरी इक स्हेली ही नुआढ़ा भ्रा केह् करदा न्हौन गेआ नहौने गेई चलेआं अऊं ते न्हौने गी गेआ जिसलै ते नहोंदा हा पहले बी ते उसी इन्ना ओह् नेईं हा मतलब जाॅच ही उसी कि कियां नहौना कियां तारी मारनी ते ओह् न्हाने गी गेआ ते उत्थै पानी ना बड़ा इयां चलदा रौंहदा तेज रोके दा पानी नेईं ऐ न्होने गी गेआ ते ओह् के होआ केह् होआ रुढ़ी गेआ रुढ़दा रुढ़दा ऐ है कि जेहडे़ आस पास दे लोक हे उनेंग केह् कीता मतलब आस पास दे हे उनें केह् कीता उनेंगी बचाया ते बच्चे बच्ची गे बडे़ लोक उत्थै नेईं बचदे बडे लोक जेहडे़ ऐसे कैस सुने असें कि जेहडे़ उत्थै लोक डुबदे डुब्बी जंदे ऐ बी लोकें दी लापरबाही ऐ निक्के निक्के बच्चे न्हौने गी भेजी ओड़ना दरेआ उप्पर जाओ न्हाओ लोकें मां प्यो बी थोह्ड़ा दिक्खना चाहिदा सुनना चाहिदा कि बच्चे कुत्थै जारदे कुत्थै नेईं जारदे आर्मी ते बड़ी ऐ उत्थै सुरक्षा ते एह् पर लोक नेईं मनदे अपनी मन मानी करदे और बी दिक्खो तुस लोक जियां गर्मियां आंदियां है नी बड़ी गर्मियां होई जंदियां ते लोकें गी गर्मियां लगदियां लोक चलो छपड़ी च चली पौंदे छपडि़यै च न्हौंदे छपड़ियै च न्हौंदे जिसलै ते छपड़िया छपड़ियै च डुब्बी जंदे हैं केंइयें छपड़ियै च सप्प बिच्छो फ्ही और खतरां रौंहदा उनेंगी फ्ही कुतै आक्खो बाहर कुतै चली पौंदे हां जियां इत्थै ऐ झरने च कोई इक जगह ऐ इत्थै बी इत्थै लोक जिसले औंदे न्हौने गी केंई बिच डुब्बी जंदे फिर पता नेईं चलदा ते तारियां मारदे तारियां नेईं बी आंदी कुसै गी ते केह् होंदा कि ओह् बल्लें बल्लें डुबदे जंदे ते जिसले चक्कर बनदा पानी दा केह होंदा फ्ही ओह् बल्लें बल्लें केह् होंदा डुबदे जंदे इस गल्ला जेहड़ा है कि लोके घ्यान रक्खना चाहिदा कि केह् करना चाहिदा थोह्ड़ा बल्गी जाना चाहिदा जियां पानी बड़ा अवा दा तेज अवा दा तो लेक रुकी जाना चाहिदा जियां अस निक्के होंदे है अस परमंडल जंदे है उत्थै के होंदा हा पानी पता नेईं चलदा हा कुसलै आई जंदा हा थोह्ड़ी जेही बर्खा होई ते उपरा पानी आई जाना ते पानी आना बुरी हालत मतलब होई जानी क्रास नेईं होना फ्ही असें दो त्रै घंटे रुकना ते फिर ओह् कुतै मसां थोह्ड़ा थोह्ड़ा घटना फ्ही असें उसी क्रास करना ते बड़ी मुश्कल होंदी ही बड़ी ज्यादा मुश्किल परमंडल बी दो बच्चे है जेहडे़ ते उनें केह् कीता जियां परमंडल दो बच्चे हे उंनें केह् कीता पानी दो देवका हियां उत्थै इक बड़ी देवका ही ते बच्चे केह् कीता बड़ी देवका च बड़ा पानी बड़ा पानी आएदा परमंडल पानी घट्ट आंदा पर पानी उत्थै रुकी जंदा उत्थै डबर बनी जंदी है नी ते उत्थे दौ बच्चे आए ते उनें केह् कीता कोई और बी लोक आएदे हे हाड़ दिक्खने गी ते उनें केह् कीता बच्चा बिच चली गेआ इक कुड़ी ही छाल मारी ओड़ी बिच है नी उनें सोचया कि देवका ही लेकिन ओह् बारिश दी बजह कन्नै दूआ पानी बी आंदा हा ते ओह् ओहदी बजह कन्नै जरह बनी चुकी दी ही डबर बनी चुकी दी ही जिसलै ते केह् होआ जिसलै इत्थे डबर बनी दी ते कुड़ी ने छाल मारी इक कुड़ी जेहड़ी ही ओह् डुबन लेई पेई देवक नेई ही डबर बनी दी ही डवर जिसलै बनदी ते उसलै केह् होंदा कुड़ी डुब्बी नुआढ़े च ते कुड़ी डुब्बी ते नुआढ़ा भ्रा बी नुआढ़े कन्नै गै हा नुआढ़े भ्रा ने केह् कीता उसी पकड़ने दी कोशिश कीती बचाने दी कोशिश कीती पर ओह् नेईं बची ते भ्रा बी जेहड़ा हा पेई गेआ पानी च उसी बचांदे बचांदे जिसलै पानी च पेआ ते दोऐ पानी च पेई गे देवक लब्भा दी नेई ही के पैर कुत्थै रक्खना ओह् डुबदे जान ते लब्भन नेईं हां पैर देवका नेईं लब्भे उंनेंगी जमीन नेईं लब्भे डुबदे डुबदे ओह् जंदे गे जंदे गे अग्गे गी ते जंदे जंदे के कि बड्डे हाड़े कन्नै ओह् मिली गे जिसले बड्डे हाड़े कन्नै ओह् मिले ते फ्ही ओह् रुढ़ी गे ते इन्ना हाड़ हा ते रुढ़दे रुढ़दे जिसलै छल्ल आंदे हे बड्डे बड्डे ते जिसलै इक छल्ल आया बड्डा ते कुड़ी दा जेहड़ा भ्रा हा ओह् जेइयै सिद्धा पेआ कुस कुदे घरे दे अग्गै जेहड़ी कुड़ी ही ओह् रुढ़ी गेई रुढ़दी रुढ़दी ओह् गेई बस स्टैंड बस स्टैंड जेहडे़ं बट्टे है बट्टे च लोहे दी ओह् बने दे होंदे बट्टे है नी उसी कुड़ी गी ओह् लोहे दी राॅड थ्होई गेई ते कुड़ी ने केह् कीता ओह् राॅड फड़ी रक्खी फड़ी रक्खी कुसेगी पता नेईं चलेआ बस स्टैंड लोक हाड़ ते दिक्खा दे हे पर लोकें गी पता नेईं चलेआ लोकें केह् कीता लोकें दिक्खेआ भाई किश ऐ कुछ कोई चीज ऐ इत्थै है नी कोई चीज ऐ इन्ने चिर कुसै दी नजर पेई होनी कुसै ने आक्खेआ कुड़ी ऐ बच्चा ऐ कोई रुढ़ी ऐ आएदा जेहड़ा ते फिह् इक डाॅक्टर हा उत्थे ओह् बी कुदे डियूटी देन आए दा हा पर हाड़ दी बजह कन्नै जान नी होआ क्योकि पैहलें इत्थै पुल नेईं बने दे हे पुल नेईं बने दे है ते कियां जाना हां कोई मतलब है नेई हा प्रबंध नी हा कि कियां जाना लोकें लोक पैहलें बेट करदे हे कि त्रै घंटे त्रै घंटे लोके बेट करना कि हाड़ घटग ते फ्ही असें जाना ते फिह् के हा बेट करदे रौंहदे है बडे़ लोक टीचर हे जेहडे़ स्कूलें दे किश डाॅक्टर हे किश और हे लोक है जेहडे़ केह् करदे है बेट करा दे है लोकें दिक्खेआ कि पानी इना ज्यादा आए दा पानी उस दिन बड़ा ज्याद आएदा हा लोक आपू परेशान है कि इन्ना पानी ऐ लोक दिक्खियै र्हान होई चुके दे हे कि इन्ना पानी कि डंगर ते बडे़ रुढ़दे डंगर ते डंगर ते रुढ़दे गवां बचैरियां बाहर लोकें खोह्ली दियां होंदियां ते बर्खा अचानक होई जंदी उप्परा हाड़ आई जंदा जिसले हाड़ आई जा ते बच्छे के करन डंगर बी केह् करन केंइयें दे रुढ़ी जंदे फ्ही रुढ़ी ऐ फ्ही बचान बी नेईं होंदे बचाने कियां ओह् कोई पानी च पौग ते बचाग पानी च कोई इन्ने पानी च कोई पेइयै पेइये जंदा नेईं कोई बी डरे दे मारे दे आपू रुढ़ी जदां ओह् ते बड़ी गवां दिक्खो तुस इयां रुढ़ी जंदिया बचैरियां फ्ही कुतै कुतै अगर बड़ा हाड़ देवक होऐ ते अग्गै जेइयै लग्गी जंदियां ना केंई बचारी नेईं बचदियां दिक्खो हां जियां अस आक्खने कि बूहटे रुढ़ी जान ते पत्तर रुढ़ियै आंदे हाड़ें च कुसै कन्नै पत्थर बज्जा दा कुसै कन्नै लकड़ी बज्जा दी कुसै कन्नै किश बज्जा दा कंडे रुढ़ियै आंदे बूहटे बड्डे बड्डे जडे़ं आहले बूहटे कुसै दी पाइपां रुढ़ियै आइयां हैं ते लोकें आश्तै किन्ना मतलब मुश्किल होई जंदा इन्ना मतलब सुरक्षित नेईं होंदा ते लोक केंई हाड़ें च पेई जंदे बचाने ते पौंदे पर पत्तर होन बिच जेहड़ा बचारा बचाने गी जाए ते उसी बी किश ना किश नुक्सान होई जंदा ते कुसै दा सिर फट्टी सकदा कुसै दी लत्त फटी सकदी किश बी होई सकदा जियां तुसेंगी सनां दी कि जियां कि ओह् कुड़ी जेहड़ी ही ओह् कुड़ी डाॅक्टरें दी ही डाॅक्टर टल्ले थल्ले गी कुड़ी गी फड़ेआ हा ते कुड़ी गी खिच्चेआ उप्परा गी ते कुड़ी उप्पर आंदी ते कुड़ी खिच्ची उप्परे गी हैं फ्ही उनें सारा दिक्खेआ पुच्छेआ मंगेआ किन्ना पानी पिलोऐ दा हा किन्ना नेईं डाॅक्टर सारी जाॅच कीती फ्ही नुआढ़ी ते कुड़ी गी फिह् हस्पताल लेता उसी फिह् नुआढ़ी जाॅच कराई आक्खने दा मतलब कि दिक्खो कि कैसे बच्चे जियां दिक्खो हा इत्थै गै आसें गी सुरक्षा करनी चाहिदी सोचना चाहिदा कि असें पानी च नेईं पौना चाहिदा इत्थै दिक्खना चाहिदा कि पानी दिक्खने गी घट्ट बेशक लब्भा दा होऐ पानी कुतै बी खतरा होई सकदा हमेशा दिक्खना चाहिदा कि पानी च असें नेईं पौना ते पानी च नेईं पौना चाहिदा नेईं असें हरकतां करनी चाहिदयां ते ध्यान करना चाहिदा क्योंकि बथ्हेरे केस होंदे बथ्हेरे लोक रुढ़ी जंदे और इत्थै इक इयो जेहा केस हा लोक जारदे हे ते उप्परा पानी आई गेआ किश लोक रुढ़ी गे ते पत्थरें कन्नै बझे पत्थरें कन्नै जिसले बज्झे ते फ्ही ओह् जख्मी होई गे जखमी जिसलै होए ते पानी बी पिलोई जंदा गंदा पानी पलोने कन्नै और बंदा बिमार होई जंदा बुरी हलात होई जंदी नुआढ़ी कि करे ओह् फ्ही जंदे डाॅकटरे कोल डाॅक्टर करदे इलाज ते केह् करदे लोक केंई बड़ा इयां करदे जियां मानसर लोक चली जंदे मच्छियें गी आटा देन जंदे बिच ते न्हौने गी जंदे केंई लोक केह् करदे जंदे न्हौंदे ते ओह् बेल्ट नेईं पांदे जैकट है नी पांदे जैकट है नी पांदे ते केह् करदे ओह् डुब्बन लेई पौंदे डुब्बन लेई पौंदे उसी पत्थरें उप्पर तलैह्ट लग्गी जंदी केंई बारी दिक्खो हून जियां होंदा सर्दियां होदियां ते पत्थरें च जेहड़ी होंदी तलैह्ट होई जंदी ओहदी बजह कन्नै केह् होंदा जेहड़ा पत्थर उप्पर लोक बेठे दे होंदे उनेंगी तलैह्ट लगदी ओह् सिद्धा पानी दे बिच पौंदे ते पानी डूंहगा होर होंदा जिसले बंदा डुब्बा दा होऐ कोई उसी बचाई थोह्ड़ी ना सकदा फिर ओह् जेहड़ा जिसी तारी दी पूरी जाॅच होग फिह् ओह् गै उसी बचाई सकदा है फ्ही जियां दिक्खो हां होर बी केस बने हे जियां दिक्खो इद्धर दा गै इक केस हा जम्मू दा तवी च तवी च लोक न्हौन जंदे हे नी जंदे न्हौंदे ते पानी दा पता थोह्ड़ा ही जियां अस आखने एह् जेहड़ा अपना एह् है अपना बाह्बे थल्लै जेहड़ा हरकी पौड़ी जिसी अस आकखने उत्थै अस किन्ने केस सुनने गी किन्ने ज्यादा दिने हर रोज कोई ना कोई केस उत्थै आए दा होंदा है बड़ी सोहनी जगह उत्थै पर दिक्खो जी बच्चे न्हौन जंदे उसले ते थोह्ड़ा गै पानी होंदा ना उसलै थोह्ड़ा पानी होंदा बच्चे न्हौंदे तारियां मारदे ते केंई बचारे दूए गी दिक्खियै होंदा नेईं एह् तारी मारा दे ता में बी मारनी ओह उसी दिक्खियै होई जंदे फ्ही जियां कोई बच्चे न्हौंदे न्हौंदे न्होदे अग्गे चली जंदे जियां कोई आक्खे पानी च डुब्बा दा कुतै पानी ठीक ऐ कुतै घट्ट ऐ कुतै बद्ध ऐ मतलब होंदा रौंहदा इयां कुतै ज्यादा होई गेआ कुतै घट्ट होई गेआ कुतै बधी गेआ न्हौंदे न्हौंदे डुबकियां मारदे मारदे बच्चे जेइयै कुत्थै निकलदे अग्गै जेइयै निकली जंदे जिने बचारें गी तारी नेईं आंदी ओह् डुब्बी जंदे जिसलै डुब्बी जंदे ते फ्ही ओह् फ्ही उनेंगी कोई बचांदा नेईं ते केंई बारी अस ऐसा बी दिक्खने कि बच्चे बचारा कोई डुब्बा दा होऐ ते ओह् डुबदे डुबदे कोई और बचाने गी जंदा बचांदे बचांदे ओह् आपू गै होई जंदा आपू बी डुब्बी जंदा ते इस गल्ला जियां कि असें घ्यान रखना चाहिदा पिलशी नेई होनी चाहिदी जां ऐसी जगह नेईं जाना चाहिदा जित्थै अजकल दिक्खो केंई जगह बोर्ड लग्गे दे होंदे जानकारी दित्ती दी होंदी जियां कि इस जगह तुसें नेईं जाना जित्थै खत़रा होऐ उत्थै नेईं जाना चाहिदा नेंई न्हौना चाहिदा थोह्ड़ा अपना दिमाग दा बी इस्तेमाल करना चाहिदा कि कुसै ने अगर किश लिखे दा कि इत्थै नेईं जाना ते जां फ्ही गल्त जारना ते थुआढ़े आस्तै ठीक नेईं ऐ इत्थै जाना ते उत्थै नेईं जाना चाहिदा अगर उत्थै जाओ ते उत्थै किन्नी बुरी हालत ऐ अगर उत्थै नेईं जाओ ते मरने आहली गल्ल आई फ्ही ओह् साफ बलांदे मौत आई जंदी ते हून हरकी पौड़ी इक केस होआ हा पिच्छे जेही मां इन्नी रोआ दी ही नुआढ़ी ते आक्खदी बच्चा मेरा इन्ना ओह् हा तारी नेईं ही आंदी नेईं हा दोस्त उसी घरा लेई गे जिसलै लेई गे पैहलें आक्खन लगे चल कुतै खाह्चै पीह्चै भला खंदा होना कुते फ्ही चली गे हरकी पौड़ी बगैर सनाए दे घार बी नेईं सनाया कि अस हरकी पौड़ी जारने ते गै हरकी पौड़ी ते दोस्त कुतै बेठे खाद्धा पीत्ता होना जिसलै खाद्धा पीत्ता ते फ्ही कुतै नहौने गी गे न्हाते न्हूते न्हा दे हे पैहलें बी चली जंदा कि न्हौने गी पैहलें बारी थोह्ड़े ना गे पैहले बी जंदे हे न्हौने गी न्हाते होने कुतेैअग्गै जेइयै न्होन लेई पेई होने मतलब न्हान लेई पेई होने अग्गै गे ते न्हांदे न्हांदे ओह् केह् होआ डुब्बी गेआ इक डुब्बी गेआ बचैरा जिसी तारी नेईं ही आंदी जियां पानी कुतै बड़ा डूंहगा होंदा कुतै पत्थर होंदे कुतै बड़ा गै ज्यादा ते्ज ब्हाव छल्ले होंदे एड्डे एड्डे ते एह् सारे मतलब नुक्सान दायक होंदे ऐसा साढ़े आस्तै खतरा असें इसांन ने हमेशा समझना चाहिदा कि जित्थै एह् सब चीजां हून उत्थै असें नेईं जाना चाहिदा जियां मतलब तलैह्ट होई गेई तलैह्ट लग्गा दी जित्थै पत्थर बडे़ ज्यादा ना जां जित्थे पिलशी बड़ी होई गेई जां बडे़ बडे़ छल्ले आवै जे उत्थै इंसान ने नेईं जाना चाहिदा घ्यान रखना चाहिदा कि बड्डे केह् आक्खा दे बड्डें दी गल्ल गी समझना चाहिदा ते अस ते इयै आक्खने कि बच्चे समझी जान बड्डें दी गल्ल सुनन बड्डे ते स्हेई गै आखदे है नी कि नेईं न्हौना चाहिदा डबरा पौढ़िया लोक चली पोंदे न्हैने गी लोक बाहियां कढदे कढदे बड्डे बड्डे लोक सयापा पेई जंदा निक्के गी कढदे बड्डे बड्डे लोक लेकिन स्यापा निक्के आस्तै बनी जंदा निक्के आस्तै स्यापा कि आपूं ते बड्डी बड्डी डबरा चली जंदे ते निक्के निक्के बच्चे उनेंगी दिक्खियै बडे़ प्रेरित होई जंदे उनेंगी बड़ा दिक्खियै उनेंगी उंदे अंदर बड़ा ओह् आई जंदा होंदा नेईं इक मतलब कि असें बी करना ऐ असें बी करना ऐ एह् न दे असें बी न्हौना उंदे अंदर बी होंदी एह् चीज फ्ही उने्गीं गी दिक्खियै केह् करदे न्हौंदे केंई केंई बच्चे बचारे बाहियैं च गै डुब्बी जंदे बड़ गल्त होई जंदा जेहडे़ मां प्यो होंदे उंदे कन्नै बड़ा गल्त होई जंदा इस गल्ला अपने बच्चे दा घ्यान रक्खो अच्छी सुरक्षा करो ते दिक्खो बच्चे कुत्थे जारदे बच्चे गी समझाना चाहिदा कि इयै जेही जगह उपर नेईं जाना जित्थै तलैह्ट होऐ